जों गोदो बैसागु जानायाव जोंनो मा नांगौ मा नाङा दानथाल नांगौ सिफुं नांगौ जथा नांगौ गोमसार जासे दामनानै गुरलाब गुरलाब गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै माइरं मागियोमोन बैसागु बोथोराव जों बिदि जायोमोन गोदो दाबो दङ बेबायदि नियमा मोसानाय रंजानाय मागिनाय खुसि खुसि जेला मागि खांबाय होमब्ला जयैनो जालायनोसै लोंलायनोसै ज' गथ' गथाइ बोराइ बेन्थ' जानोसै गोदोनि दिनाव दानिया गोदोनिफ्राय बांसिनसो जाबावबाय बिसिबां रंजा बाजा जोङो खेला दुला लोगोजों लोगो बिसि मोजां जाबोयोमोन दाबो जायो बिदिनो बर'फ्रा बैसागो बोथोराव मागिनानै मोसानायालाय बिदिनोसै बर'नि मोसानायनालाय जानला मोनला गां फुवारला बायनोसै जांलाब जांथाब लोंनानैबो मोसानाय जायोना बैसागोआव जौ लोंसो गारो सोरबाबा मोजां मोसायो आरो बे जौ लोंनायफ्रा बारा मोजां मोसानो रोंला होमब्लाबो जेबो नंला जेबो सानला आरो जेबो बुंलाय लायला आरो गावजों गाव अफमान होलाय लायला सिरि सिरि थाबाय नों बोरै रोंगौ मोसादो आहा बोरै रोंगौ मोसाबाय बिबायदि आरो फांशन फुंशनखौबो दालाय गायो मालाय बयबो जों गोदो गाफेरबोनो मोनाखै फांशनाबो बारा गोबाव जाखायाखै बर'नि फांशन ओंखरनाया दा मोसायो फिसा गोनांफ्रानो ग्रिद ग्रिद गुरलाब गुरलाबनो बैसागो फांशनाव जाहा बेखौ नायसाब बायनोसै जा जुब बिदिनो आरो